जोंनि गामियाव दिनैसिमबो गोदोनिफ्रायनो माइ गायनानै जानायनि हुदा दं जोंनि गामिनि साफ्रोमबो सुबुङानो गायनानै फुनानै जायो बे माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो दैज्लां बोथोर हाबजेन्नायनिफ्रायनो जोङो बे माइनि आबादखौ बयबो सुबुंआनो ज' जयै गाजा गोमजायै गायो फुयो आरो जेब्ला जोंनि गायनाय फुनाया जोबथा सान जायो अब्ला जोङो बै दिनाव मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बे फालिनाय फोरबोनि मुङानो जाबाय हाल जांख्रा जेब्ला जोंनि हालेवनाया जोबो जेब्ला जोंनि दुब्लियाव फोथाराव जोंनि खामानि मावनाया एबा गायनाय फुनायनि मावनाया जोबो अब्ला जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे फोरबोआव जोङो ओरैबायदि रंजा बाजायै फालिनाय जायो मोजां रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो गेलेनाय माखासे आदब खायदाफोरजों बे फोरबोखौ फालिनानै हंगारहरनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि बे हाल जांख्राया सलिनानै थाङो आरो बेबायदिनो जेब्ला माइ गायखांनायनि उनाव माइ मोनो हायो आरो बेखौ न'आव लाबोयो अब्ला जोङो बे माइखौ गोदान महरै ओंखाम गोरलैनि महराव जोङो बेखौ इसोरनि मुङाव प्रसाद मुथा बाउनानै ओंखाम गोरलै होननानै जानाय जायो बे ओंखाम गोरलैनि दिनाव जों बयबो गामिनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा ज' जानानै बे ओंखाम गोरलैनि फोरबोखौबो फालिनाय जायो बे फोरबोआ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो फालिबोनायलाय बे फोरबोखौ जोंबो दिनैसिमबो फालिबाय थानाय जायो बे फोरबोआवबो जोङो गोग्गोमै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो मोजां रोखोमनि जानाय लोंनाय संनाय खावनायजों रंजा बाजायै बे फोरबोखौबो फालिनाय जायो बेबायदिनो बैसाग दानाव बैसागो बोथोरनि सेथि खालाराव जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो रंजा बाजायै गाजा गोमजायै बिब्दिनो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सलिबाय थानाय गामियाव माखासे आदब खायदाफोर दङ फुजा फोरबोनि बेलायावबो खेराइ फुजा आरो हामबाय फुजा सालामि फुजा बेफोरखौबो जोङो बयबो फोरबोआव फालिनाय जायो जेब्ला बिनि फोरबोनि दिन सफैयो अब्ला जोङो बे दिनखौ फालिनाय जायो